हां एह् ते गल्ल बिल्कुल ठीक ऐ के जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोग होंदे न ओह् अच्छे सुलझे दे लोग होंदे न उनेंगी सारी गल्लें दा पता होंदा कि कुसै कन्नै कि'यां बर्ताव करना कि'यां व्यवहार करना ते जेह्ड़े बड्डा आदमी ऐ ओह्दे कन्नै कि'यां बोलना छोटे आदमी कन्नै कि'यां बोलना ते उ'नेंगी कि'यां गल्ल अपनी दस्सनी ते कि'यां गल्ल आखनी ओह् चार बंदें च बेहियै बी जेह्ड़ी गल्ल करदे न ओह् बड़े ढंग कन्नै ते स्हेई तरीके कन्नै करदे न लेकिन इक अनपढ़ आदमी गी ओह् निं समझदा ओह् इ'यां गल्ल करदा जि'यां सिरा पर सोट्टे दा देनी होंदी के हूनै कोई चीज हूनै पैदा होई जा ते हूनै उस्सी लब्भी जा कोई चीज कोई बी कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् तरीके कन्नै होर इक इक जिस्सी केह् आखदे के स्टैप्प चलियै ते फ्ही होंदा आक्खो इक्कै बारी ते इक्कै बारी ते होंदे निं ते ओह् जेह्ड़े अपने जेह्ड़े कनून ऐ जेह्ड़ा ओह्दा दायरा ऐ ओह् ओह्दे बिच्च रेही रौंह्दे होई ओह् ओह्दा एह् अवहेलना नेईं करदे उस्सी नेंई कनूनें गी नेईं तरोड़दे ते ओह् उं'दे बिच्च चलदे होई अपना जीवन जेह्ड़ा ऐ ओह् जापन करदे न होर एह् गल्ल बिल्कुल दरुस्त ऐ इस करी जेह्ड़ी पढ़े लिखे दे लोक न उ'नेंगी इब्बी पता कि साढ़े हक्क केह् हकूक केह् अस कुत्थै कि'न्ना बोल्ली सकने कुस्सी कि'यां आक्खी सकने कु'दै सरकारी अमले च अगर होऐ ते ओह् कि'यां करी सकदे ओह् कि'यां जाई सकदे कि'यां बोल्ली सकदे उत्थै केह्ड़ी गल्ल आक्खी सकदे एह् सारी चीजां जेह्ड़े न पढ़े लिखे दे गै लोग जानदे अनपढ़ आदमी एह्दे बिशे च कुछ निं जानदा ते उस्सी एह् पता निं होंदा कि में एह्की गल्ल इस्सी आखनी ऐ जां नेईं आखनी ऐ ओह् सिद्धी गल्ल करदा चाहे ओह् करने जोग होऐ चाहे ओह् नेईं होऐ ओह् सिद्धी गल्ल करना जानदा ओह् ओह्दा पूरा तरीका निं जानदा कि एह् कानूनी दायरे च एह् गल्ल औंदी ऐ नेईं औंदी ऐ कोई जेह्ड़ा पढ़े लिखे दा आदमी कुसै गी गाली गलोच कुसै दफ्तर जाइयै जां कुसै ऐह्लकार गी बिल्कुल निं करदा लेकिन होई सकदा अनपढ़ आदमी जाइयै ओह्दे नै गल्ल करने दे बाद दो चार गालियां गै देई ओड़े इ'यां मेरा मन्नना ऐ के जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोक न उ'ऐ स्होई तरीके नै होर स्हेई गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् करदे न